गांवगिऱ्या वाठारांतले खेळ म्हणल्यार एकदम सोंपें आसतात थंय व्हडलेश्या पयशांची सुद्दां गरज आसना व्हडल्या व्हडल्या ग्रांवडाची गरज आसना गांवांतले धा बारा भुरगे हे एक जाले धाकटुलो एक बॉल घेतलो लागले खेळूंक गोल पोस्टाची गरज ना बऱ्या ग्रांवडाची गरज ना खंय मेळटा थंय खेळपाक लागले आनी तातूंत उदरगत जाताली सबंद दीस खेळूंक मेळटाले पूण अशें शहरांनी आसना शहरांत खेळटना आमकां सॅपरेट स्पेसिफीक टायम आसता आतां एग्जाम्पल म्हापशां पेड्यांत जर वॉकींग करपाक गेलो तर आमकां जाणट्या सारक्या लोकांक ग्रांवड वॉकींग करतलो जाल्यार सांजचें पांचाच्या नंतरूच वयचें पडटा कित्याक तर स्पेसिफीक टायम दिल्लो आसा त्या टायमा भितरूच तुवें तुजें वॉकींग करपाक जाय आनी घरा येवपाक जाय थंय फॅसिलिटी बऱ्यो आसात अश्यो फॅसिलिटी आमच्या गांवांत नासता गांवांत कितें जाता व्हडलो लांबचे लांब रस्तो दिसलो लागले चलपाक कोण विचारपाना ह्या मनशाक हटकिलो त्या मनशाक हटकिलो बरें दिसता म्हळ्यार थंय ना पेड्यांत कितें केलां नाल्यार म्हळ्यार स्टेडियमांत थंय आप आपलो झोन तो आपलो चलत आसता घाम घालीत घाळीत आसता कित्याक थंय तो थंय तो एक्सरसायज करपाक येयला तितल्या टायमा भितर ताचो खेळ जावपाक जाय आमच्या गांवांत कितें आसता गांवांत तें कोणाक पडलेलें नासता तूं पांचाक लाग तिनांक लाग चलपाक काय प्रोबलम ना रातचो आठांक घरा यो कोणाचो भंय कोणाक ना स्टेडियमांत कितें गेल्या नंतर तो साताक बंद जाता त्या नंतर तो लॉक करून तो बाबडो कामदार आपल्या घरा वयतलो तेन्ना ताच्या पयलीं ताका सगळ्यांक भायर काडचें पडटा असो नियम आसा त्या पेक्षा म्हाका दिसता गांवगिरो वाठार हो सदांच बरो आनी एकामेकां कडेन म्हणजें सहमत जावन एकामेका कडेन आनंदान आमी उलोवपाक शकता वागपाक शकता अशें सिटीन जायना सिटीन हांव पयरूच पुण्या गेल्लों ते पुण्याक गेल्लो तेन्ना कितें आसलें कॅम्पसांतलो भायर येवंक मेळनासलो खेळोंक मेळटालें तें कॅम्पसानूच हें कोणाक जाय जीवन त्या खातीर आमचे गांवांतलें जीवन एकदम बरें